हॅलो आं सांग हां हां किदें सांग कसली हय दी आं कसलीं फुलां जायी

शेंवत्यो आं कसली जाय वोलडुवीं जाय काय ती मिक्स जाय ऑरेंज कलर आं एकूत कलर आं बरें शेंवत्यो आं शेंवते सद्द्या दोनशे रुपया किलो आहा हय व्हडली ऑर्डर दिले तरी पूण हांव बरी फुलां हाडटा न्हू बाकीच्या सारकें ती पिड्यार जालेली बी घाली ना ताजी ताजी फुलां आसतात म्हाजे कडे आं हा ना

आं ते दोन हजाराक एक तो हार दोन हजाराक एक म्हणल्या जोडी चार हजाराची पडटली चार हजाराची जोडी पडटली कमी जावचे ना कित्याक इतले आतां फुलां बी ती मागीर सगळीं मिक्सप बी करून ते मागीर तिड्स ना तें हार किदें हांव बरीं फुलां घालता तितून तें बाकीच्या भशेन पिड्ड्यार जाल्लेली बी फुलां घालिना तितून ना ना ना ना तर बी ना चार हजारूत म्हाजे फिक्स रेट आहा त्यो फातयो तुका एक फाती दोनशे रुपया पडटा हय किद्या म्हाजे कडेन फुलांत तशी फ्रेश आसतात न्हू भायली येता ती बी हांव हांगासली खंयसल्ली हाडिना भायली तरी चड ती तितून अर्दी सुकलेली बिकलेली आसता म्हाजी फुलां तशी आसानात भायर तरी रेट चड आहा तूं जाय जाल्यार तूं आनी एक चार दुकानां सुद्दां भोंवल्या कोताय येता इचारून मागीर आम्याचे ताळे हांव फुलां फुलां विकतां आम्याचें ताळें बी कांय इकाना हांव हांव खंय वचों सोदूंक आम्याचे ताळे आं आम्याचे ताळे खंय सोदूंक वचो

आं बरें बरें आं